ओइ आब' हेल' ओइ आब' नोंखौ मैगं बेफारि होननानै मोनथिदोंमोन आङो ओमफ्राय आथसा नोंनाव दा मा मा मैगं दं आब' फ्रेस फ्रेस ना लकेल ना औ लकेलबासो लायगोन आङो माने गोबाव दोननानै जानांगौ नालाय आंहा ओमफ्राय दा सबाइ सबाइ बिमाया बिसिबां दाम दा केजि फ'वा ए ओमफ्राय मुलाया बेदर दं ना गैया बेदर ओमफ्राय दा मुलाया एखे दामआ खमसिन नामा सबाइ बिमानिफ्राय ए सबाइ बिमाखौ फनद्र थाखानि मोनगोन ना मोना आब' होयो ना होआ नोङो दे बै उदासि औ लाव दं ना गैया लाव थारुन दं दा थारुन थारुनआबा दा बिसिबां सरलिस थाखा ना ए थ्रिस थाखासोनि हरगोन ना हरा आब' थ्रिस थाखा थ्रिस थाखाबा आङो फन्द्र केजिसो लाबोनायसैमोन ओमफ्राय गाजर दं ना गाजर गाजर गाजर दङ गाजर उदासि ए ओमफ्राय आं लायगोन माने नोङो न'आव लाबोनानै दोनफै न'आव लाबोनानै दोनफैयो आङो सप्तासे सप्तासेनि बायनानै दोनफैखायो आं मैगंफोरखौहाय ओमफ्राय दुन्दिया दुन्दियाबो दं दा ओमफ्राय ना गोरान मोनो ना मोना नोंनि दखानाव ना गोरान स'आवबा बिसिबां दाबा दामआनो बिरातथार माथो एसे खमायनानै हरदोबाल आब' दे बिदिबा ना गोरानखौ आङो बाजारावनो थांनोसै सान्तिपुर बाजाराव जा थांनायसै आं लायनोसै लकेल एसे खमनि मोनो नोंनाव मैगंखौ मैगं गोथांखौल' लाबोनायसै आङो नोंनावहाय नोंना नाया रुनानै फोराननायनिसो दां नाखौ रुनानै फानोनोहाय रुनानै फाननायखौ आं बाइया दुन्दिया बुरजा बुरजा औ दे आं लायनोसै दे औ दे दे दे